میں نے ایک ہیڈفون خریدا ہے سونی کا ہے ماڈل نمبر ہے زیڈ چار سو پانچ ہے ان کے بارے میں نے بہت تعریف سنا تھا یوٹیوپ پہ گوگل پہ بہت کچھ سنا تھا بہت سوچ سمجھ کے میں نے پیسے جمع کر کے اسے ہیڈفون کو لیا اور جب ہیڈفون کو لایا روم پہ تو دیکھا ان باکس کیا ان کے بعد چارجنگ میں لگایا کچھ دن تک تو صحیح چلا ان کے بعد وہ حالت ہو گئی کہ ان کو چھونے کا من نہیں کرنے لگا کان میں وہ شروع شروع میں تو ٹھیک ٹھاک رہا کمفرٹیبل رہا لیکن جو ہے بعد میں یہ جو ہے صحیح سے اڈجسٹ نہیں ہونے لگا کان میں باقی ان کے آواز بھی بہت خارے ٹائپ کی آواز آ رہی ہے ابھی مطلب کوئی کام کا ہے ہی نہیں ابھی یہ چارجنگ کے لیے بھی دیتا ہوں تو چارجنگ بہت لیٹ میں ہوتا ہے اور چارجنگ ختم بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں اس طرح کی بات ہے اور یہ وائرلیس ہے لیکن کنیکٹ جو ہے جلدی نہیں ہوتا ہے اور ہوتا بھی ہے تو کلیئر نہیں ہوتے ہیں دو تین موبائل میں ایک ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں ان کو سیٹنگ بھی نہیں ہے جن کو ہم جو ہے ان کو سیٹنگ کر کے اس میں تبدیلی لائے اس لیے میں مشورہ دینا چاہوں گا کہ جو ہے نا یہ ہیڈفون بالکل نہ خریدیں اس کو خریدنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے پیسے برباد کیے ہیں